औ हेल' आर'नाय रेसथ'रेन्ट ना आं दहाय नोंथांनि रेसथ'रेन्ट आव आं माखासे जाग्रा बुसथु अर्डार खालामदोंमोन मानि थाखाय दासिमबो सफैयाखै नोंथांमोननियाव माने एसे थाब हरोबा मोजां जागौमोन मानो होनोबा दस्रायावबो थांनांगौ बेनि थाखाय